बर'नि सल'मा हिसाबै जों बुंनो हायो दि डक्ट'र मंगलसिं हाज'वारिनि लिरनाय सोमदोन सल'माखौ सोमदोन सल'मानि गेजेरजों जों जोंनि हारिखौ लाना गोग्गानो हायो मानोना जों बर' माहारियाबो सानसे समाव रायजो आरो राजा दंमोन बेनिखायनो जों गोग्गानो हायो सोमदोन सल'मानि गेजेरजों सोमदोन सल'मायाव मंगलसिं हाज'वारि लिरलांदों जोंहा सानसे समाव सोमदोन मुंनि सासे जोहोलाव दंमोन जाय सोमदोन जोहोलावआ हारिनि थाखाय थै थां थांबाय जुजियै जुजियै हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय जिउ बाउसोम लांदोंमोन बे सल'आ सोमदोननि जिउ जारिमिनखौ लाना लिरनाय जेराव सोमदोननि गासै हारिनि थैहाब थांहाब जुजिनाय दावहा नांनाया बेरखांजोबदों सोमदोना ब्रिटिसफोरखौ दावहा नांदोंमोन जोंनि जोनोम हादरखौ बिगुर गोजाफोरनिफ्राय रैखा खालामनो मानोना बै समाव बर'फोरा मालाय हारिजों नासय जानाय सोबख' जानाय सोलिबोदोंमोन जायनि जाहोनाव सोमदोन जोहोलावआ हारिनि थाखाय जुजिदोंमोन सोमदोनआ सोमदोन जोहोलावजों लोगोसे गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफोरबो दंमोन बेफोर जाबाय बिरसन मंगलसिं गावसें फारिया सनाश्री रुफाथि मिनिश्री सोमश्री बायदि बायदि बिथांमोनहा हारिनि थाखाय गोबां नाजाना हारिनि थाखाय जिउ बाउलांदों बिथांमोननि थाखाय जों गोग्गानो हायो जेरै जोंनि बर' हारियाबो सानसे समाव रायजो आरो राजाफोर दंमोन बे सोमदोन सल'मानि अनगायैबो जोंहा हारिनि आरो माहारिनि थाखाय दुग्गाखांनो हानाय गोबां जोहोलावजो आरो जोहोलावफोरनि सल' बाथाफोर दंबावो जेरै बिरग्रोस्रिनि थुंग्री बे बिरग्रोस्रिनि थुंग्री सल'माया सासे जोहोलावजो लानानै लिरनाय जाय जोहोलावजोआ गावनि हारिनि थाखाय जिउ बाउलांदों बिसोरनि थाखाय अरायबो गोग्गाथाव बिरगोस्रिनि गासै मुङा थेंफाख्रि थेंफाख्रियासो बिनि गुबै मुं बिरै बिरै दावहा नांनायनि थाखायनो बिथांखौ सानथ्रि गाहाइआ बिरगोस्रि मुं दोन्दोंमोन बिथां बिरगोस्रि जोहोलावनि थाखाय जों गोग्गानो हायो मानोना बर' हारिनि गेजेराव सासे आयजोफोराबो गावनि साहस आरो गोरों रोंगौथिजों हारिनि थाखाय जुजिलांनाय जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बेबायदिनो जों गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि थाखाय गोग्गानो हायो बेफोरनि गेजेराव गाम्बारि सिख्लायाबो सासे